साढ़ै ग्रांऽ इत्थे बड़े स्कूल न किश प्राइमरी स्कूल न किश मिडिल स्कूल न ते जेह्का सारे शा बड्डा स्कूल ऐ ओह् इत्थे गौरमेंट दा स्कूल ऐ हाई सकैंडरी स्कूल बाह्रमी दा इन्ना निक्का निक्का बाकी स्कूला अस इन्ना पता नी ओह्दा ते बाह्रमी दा जेह्का स्कूल ऐ नी इत्थे हां सारियां चीज़ां न बाथरूम बी पैह्लें बी इत्थे बने हून उ'नें दोबारा फ्ही शैल बनाया दा शैल अच्छी फैसिलिटी रक्खी ऐ उ'नें पानी आस्तै बी शैल टैंकियां बनाई दियां मिस टैम टू टैम उनें साफ़ बी करदे रौंह्दे डेस्क बी शैल न बनाए दे उनें ते रुट्टी अठमीं तगर थ्होंदी मिड डे मील जियां गौरमेंट दी स्कीम चलै दी ऐ ओह्दे थ्रू जेह्का अठमी तगर बच्चे न उनेंगी शैल रुट्टी अंदर प्रोवाइड कीती जन्दी मेरे स्हाबै जियां कि अलग अलग दिनें दे जियां सोआं सोमबार ऐ अलग रुट्टी बनानी उनें मंगलबार ऐ बक्खरा बक्खरा पूरा इक उ'नें चार्ट बनाए दे न इयां पिच्छे अस गे स्कूला दिक्खेआ पूरा चार्ट बनाए दा हा उनें स्कूला दा जे सोमबारें एह् रुट्टी बनाह्गे मंगलबारें एह् चीज़ बनाई जानियां बुधबारें एह् डेस्क बी ते बड़े अच्छे हे स्कूलें दियां जेह्कियां कुर्सियां बगैरा होन्दिया ते पूरी साफ़ सफाई बी रक्खी दी उ'नें उत्थे शैल ओह्दे आस्तै चपरासी बक्खरे होंदे जेह्के कम्म करदे इ'यां हाई सकैंडरी दे स्हाबै कन्नै शैल इ'यां रक्खे दा जेह्के निक्के मुट्टे बाकी स्कूल होगे लागै दोआगे दे उत्थे बी शैल साफ़ सफाई गै होनी बाथरूम शाथरूम बाथरूम बगैरा ते अज्जकल हर स्कूल कंपलसरी करी ओड़े दा ओह् ते हर जगह् बनाने ते मिड डे मील ते ते ते ओह् बी खुआना पौंदा बच्चें गी दसमी तगर कताबां बी देनियां पौंदियां अठमीं तगर दे बच्चें गी